जय झूलेलाल मां नंढे हूंदे खां ॻाइण जो जामु शौक़ीन आहियां मां नंढो हूंदो होमि तॾहिं खां ॻाइण जो मूंखे एॾो शौक़ु आहे की मां कोई बि गाना पिक्चरुनि जा हुजनि शादियुनि जा हुजनि या पोइ कहिड़ा बि गाना हुजनि मां ॻाइणु ज़रूरु पसंदि कंदो आहियां त जीअं जीअं मां वॾो थियुमि तीअं तीअं मां ॾिठोमि मुंहिंजो आवाज़ु बि सुठो हो मूंखे ॻाइण में बि मज़ा ईंदी हुई ऐं मां चाहींदुमि की भाई मां ॻाइण में ई अॻियां वधां जीअं जीअं पिक्चरूं ॾिठियूं पिक्चरियुनि में गायक ॻाईंदा हुआ त मां बि हुननि खे ॾिसी ॾिसी ॻाईंदो हुयुमि हो जीअं ॻाईंदा हुआ मां बि हीअं ई ॻाइण जी कोशिशि कंदुमि पर मां थोरो उन्हनि खां घटि सुठो ॻाईंदुमि हो सुठो ॻाईंदा हुआ मां उन्हनि खां थोरो घटि सुठो ॻाए करे कोशिशि कंदुमि की मां उन्हनि जहिड़ो ॻाए सघां त जीअं जीअं मां वॾो थियो आहियां हाणे मुंहिंजी आवाज़ में सुधारु थियो आहे त हाणे मां चाहियां थो की जीअं मां ॻायां थो तीअं करे मां हिकिड़ो ॻाइण जो प्रोग्राम शुरू कयां प्रोग्राम जीअं शादियुनि जे लाॾनि में थी वियो जीअं किथे भाई पिक्चरुनि जी पार्टी थी वई किथे भाई जगराता थी विया किथे कीर्तन थी वियो किथे भॼन थी विया कीअं सतसंग में ॻाइणो कीअं मंदरनि में ॻाइणो त मूंखे ॻाइण में जामु मज़ा ईंदी आहे त मां इहो चाहींदो आहियां की मां जीअं जीअं ॻाइणु शुरू कयां ईअं ईअं मूंखे कमु मिलंदो वञे त मां मुंहिंजे लाइ इहो ज़रूरी आहे की भाई मां जीअं ॻाया तो त मूंखे अॻियां हिन जे हिसाब सां कमु मिलंदो ऐं मां इन में अॻियां वधणु थो चाहियां ॻाइण में मूंखे जामु ख़ुशी मिलंदी आहे